پانی کی ضرورت ویسے دن میں تو ہر وقت پڑتی ہے جیسے کہ صبح سو کر اٹھتے ہیں تو دیکھیے آپ کو فریش ہونے کے لیے جو ہے منہ دھونے کی ضرورت تھوڑی دیر بعد اگر واش کرنا ہے نہانا ہے تو اس کے لیے پانی کی ضرورت کھانے پینے سے کی شروعات کرنی ہے اگر کھانا بنانا ہے تو بھی پانی ضرورت کھانا کھانے کے بعد جو ہے کھانا کھانے کے فوراً بعد پیاس لگی رہتی ہے اور اس کو پانی پینا کھانے کے دوران کبھی کبھی کھانا جو ہے گلے میں پھنس جاتا ہے اس کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے صبح اگر باہر دھوپ میں نکل جائیں تو پیاس سے گلا سوکھ جاتا ہے اس کے لیے پانی ہمیشہ چاہیے اور اسی طریقے سے اگر کہیں باہر سفر پر نکلیں تو بنا پانی کے ہم جا نہیں سکتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے راستہ دشوار اور بہت مشکل جگہ ہوتی ہے اس میں پانی کی ضرورت ہر حال میں پڑتی دیکھا جائے تو زندگی کے ہر موڑ پہ ہر جگہ ہر دن ہر پل ہمیں پانی کی ضرورت ہے اور جب بھی پانی کی ضرورت پڑے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے موجود